ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں اس وقت بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں ان میں سے کچھ بہت زیادہ مشہور ہیں اور کچھ زیادہ مشہور تو نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ کھیلے جاتے ہیں جو کھیل ہمارے ملک میں بہت مشہور ہیں ان میں کرکٹ ہے اور فٹ بال ہے کبڈی ہے ٹینس ہے والی بال ہے ہاکی ہے کرکٹ ہمارے ملک میں بہت ہی زیادہ شوق اور لگن سے کھیلا جاتا ہے کرکٹ نہ صرف ایک کھیل ہے بلکہ یہ ملک میں ایک جنون کی حیثیت رکھتا ہے یہ ہمارے ملک کے ہر کونے کونے میں کھیلا جاتا ہے اور اس کرکٹ کے کھیل نے ہمارے ملک کو عالمی سطح پر بہت زیادہ شہرت سے نوازا ہے اس طرح سے اس شہرت کی وجہ سے ہمارے ملک کرکٹ کی کھیل میں سب سے اونچا مانا جاتا ہے پچھلے چند سالوں میں کرکٹ نے ہمارے ملک کو بہت شہرت سے نوازا ہے کیونکہ اب تک ہمارے ملک ہندوستان نے دو ورلڈ کپ جیتنے کا مقام حاصل کیا ہے اور اس طرح وہ دنیا کے ان بڑے ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے کرکٹ میں ورلڈ کپ حاصل کیا ہے اور اس ورلڈ کپ کی وجہ سے ہمارے ملک ملک بڑے بڑے ملکوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے جن کھلاڑیوں نے کرکٹ کو اپنا سب کچھ دیا اور بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اس کھیل میں اپنی قربانی پیش کی ہے ان میں سچن تندولکر ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک ہندوستان کی کرکٹ اور کھیل کو اپنی محنت اور لگن کامیابیوں سے خوب نوازا ہے اور اس طرح دوسرا نام ہے ایم ایس دھونی جس نے اپنی کپتانی میں ورلڈ کپ ہندوستان کو دیا ہے اسی طرح بہت سارے نام ہیں جیسے وراٹ کوہلی محمد سمیع ظہیر خان یوسف پٹھان عرفان پٹھان سورو گانگولی سورو گانگولی بہت سارے نام ہیں جو ہمارے ملک کے بہت مشہور کھلاڑی ہیں